हमरा गाँवके आसपास प्राकृतिक संसाधनके भण्डार छै किया तऽ जादातर सत्तरसँ पचहत्तरि परसेन्ट जे आबादी छै गाँवके ओ प्राकृतिक संसाधनपर भी निर्भर छै प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनमे जेना की लोगो के पास खेत छै तऽ ओ खेतसँ उपजाबै छै गेहूँ चावल मूँग जे भी फसल छै ओ फसल उगा कऽ ओहिपर निर्भर रहै छै आजीविका ओहिपर निर्भर रहे छै जकरा पास कनि पैसा जादा छै या खेत जादा छै ओहिमे पोखैरके निर्माण कए दै छै पोखैरमे पोखैरसँ ओहिमे तीनटा फसल आबै छै पोखैरमे एक तऽ मछली पालन कए सकै छै ऊपर अहाँ वृक्ष लगा दियौ वृक्षमे जेना सिसो सखुआ आमके सीजनमे आमो देत आोर ओकरबाद सब्जीके खेती भी पोखैरके चारु कात कए सकै छी तऽ संसाधन प्राकृतिक संसाधनके आसपास भण्डार छै